आमच्या समाजांत संस्कृतायेंत लग्न सुवाळो जसो सामान्य हिंदू घरांनी जसो जाता तसो जाता एक तरा मानतात ती म्हणल्यार की लग्नाच्या कांय दीस आदीं हळद लायतकच व्हंकल न्हवऱ्यान भायर सरप ना ह्या पद्दतीक मानतात